हमारे भारत में शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए सरकार ने काफ़ी सुविधाऐं अभी उपलब्ध की हुई है बहुत से सरकारी विद्यालय खोले गए हैं जो गरीब जो बच्चे है जिनको जो पैसे नहीं दे सकते जो पढ़ नहीं पाते पैसों के कारण तो उनके लिए नि शुल्क जो सरकार है उन्होंने ये सेवाऐं प्राप्त करी है लोगों तक परंतु इसके आगे जो सबसे गंभीर जो चुनौतियाँ आती हैं वह आज भी यह है की आज भी कुछ लड़कियाँ कुछ महिलाऐं रूढ़िवादी परिवारों से आती हैं जिनके परिवार लड़कियों को बाहर पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते नहीं है उनके हिसाब से आज भी राजस्थान में कुछ ऐसे गाँव है छोटे गाँव में जो लोगों की सोच है वह यह है कि लड़की घर बैठके घर का काम करे घर का कामकाज सम्भाले यही उनके जीवन की सिर्फ एक जीवन में वह यही कार्य कर सकती है पढ़ना लिखना सिर्फ लड़कों के लिए ही अच्छी बात होती है तो आज भी कुछ रूढ़िवादी ऐसे परिवार हैं जिनकी सोच अभी भी बहुत पुरानी है तो सरकार ने सेवाएँ तो प्राप्त करी हैं लेकिन लोगों की सोच के अंदर अभी भी बदलाव आना बाकी है